जेना भैँस छै तऽ भैँसके भैँसके लै जाइ छै खोलिके चरबै ले चरैके आबै छै तऽ ओकरा पानी पिलबै छै चरैके आबै छै तऽ पानी पिलबै छै ओकरा तब

चरैके आबै छै पानी पिलबै छै तब खाइ ले दै छै तनि मनि चरै छै तनि मनिमे कम छलै छै तऽ ओकरा दै छै जइ समयमे जइ देतै भुस्सा देतै घट्ठा देतै खल्ली देतै मिलैके सब साथे सब मिलैके खिलबै छै फेर भोर होइ छै तऽ ओकर फेर घट्ठा खल्ली भुस्सा चोकर सुधा दाना सब मिलैके खिल खाइ ले दै छै तब ओ खिलै ले देत तकर बाद दुहै छै तऽ ओ दु दुहिके दुहिके सेन्टरपर नपबै छै सेन्टरपर नपै दै छै बकरी जेना छै तऽ बकरी घास आनिके देतै तऽ च मोन होइ छै तऽ तनि घासो लेने अएतै चरबै ले तऽ वनमे लै जाइ छै परती छै खेत तऽ खेतमे लै गेल चरबै ले चरैके आएल पानी पिए दै छै तब ओ बच्चा जेना बच्चा दै छै पाठा या पाठी तऽ ओ गाभिन रहल तऽ बच्चा देलक तऽ पाठा रहै छै पाठीके मुँह कान पोछिके लेर पोटा पोछिके मुँह फुकै छै जे बेहोश रहै छै तऽ ओकरा फुकै छै तब होशमे आबै छै तब बकरीके खिरसा गाड़ै छै गरम पानि करिके खिरसा गाड़िके तब पिलबै छै एना पिलबै छै जेना बकरी कुत्ता भेल कुत्तोके वएह हाल होइ छै जे कुत्तोके वएह हाल होइ छै तऽ ओहो खाइ ले ओकरा कुत्तोके जेना पोसै छै हमरा आओर कुत्ता दूध रोटी कुत्ताके देलक खाइ ले रोटी चावल आओर बहुत कम खाइ छै तऽ ओकरो बच्चा बच्चा ओहो कुतिओ दै छै बच्चा तऽ तीन गो चारि गो पाँच गो कुतिओ बच्चा देलकै तऽ ओकरो पनरह दिनामे आँखि फुटलै तनि तनि गो बच्चा पनरह दिनामे आँखि फुटलै सब अपने से जे छै ने पकड़ि पकड़िके अपने पिए लगलै बच्चा तऽ अपने ओ आओर पिए लागै छै जेना घोड़े छै घोड़ा आओर रहै ओकरो चाहे कै जो चरै ले खुटिए देलक भरिदिन चरैत रहै छै तऽ ओकरा खुटिए देलक चरल ओकरो अपना साँझ भेल आनै छै अपन पानि पिलबै छै रखै छै ओकरो देलक गुन्डा उन्डा खाइ ले ओकरो देलक गुन्डा खाइ ले ओकरो देलक

गाइ भेल गाइओके गउ माइ तऽ एक्के होइ छै गाइके गाइओके अपन मोन होतै तऽ गाइओके घुरबै छै चरबै छै ओहो चरबै छै गाइओ चरैके ओकरो चरैके आनलक खेतमे चरैके आनलक उबेर तुबेर आब तऽ उपजलके समय छै अभी गहूम आओर कटै छै जेना जाके अपन चरैके आनै छै तब पानी तानी पी लेलक दूध दुहलक गाइके दूधके घी बनै छै घी बनै छै खुआ बनै छै मलाइ बनबै ले चाहै छै तऽ मलाइ बनि जाइ छै खस्ता अथी मलाइ मलाइ बनि जाइ छै

भैँसोके दूधके आओर गाइओके दूधके पेड़ा बनबै छै औँटिके औँटिके पेड़ा बनबै छै खुआ भै जाइ छै तब चिन्नी दै छै तब ओ पेड़ा बनि गेल औँटैत औँटैत तब ओकरो ओसब तनि तनि छोटा छोटा गोल करि करिके अपन पेड़ा बनै बनै धै देलक इएह छै पेड़ा ओ जेना बकरिए छै तऽ अपन सालमे तीन बारी बच्चा दै छै तीन बारी दै दै छै बच्चा बकरी तऽ ओ आओर हम बेसिए बढ़िएँ जकाँ होइ छै